میرے خیال میں دنیا بہت زیادہ تبدیل کے حالات میں ہیں خصوصاً آج کا دو دور چل رہا ہے اس میں ایک دوسرے کو وقت نہ دے سکے ہر آدمی ایک دوسرے سے بغل میں بیٹھے ہیں لیکن ایک دوسرے کے حال احوال سے واقف نہیں ہیں اور کوئی ایک زمانہ تھا جب پورے گاؤں کے لوگ اکٹھا بیٹھے رہتے تھے اور ایک دوسرے کو جانتے تھے سمجھتے تھے بوجھتے تھے ایک دوسرے کی درد اور تکلیف کو محسوس کرتے تھے آج کا دور یہ ہے کہ کوئی سڑک پر انسان گرا ہے تو ہم دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں اسی طرح سے کوئی پریشان ہے اس کی کوئی پریشانی ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں اور کسی بھی زما کسی بھی حصے سے ہم کو کسی انسان میں انسانیت نظر نہیں آتی ہے